पशुपालन के द्वारा हम पशु को रखकर दूध हम बेच सकते हैं दूध का काफी उत्पादन होता है पशुओं में माँस अंडे दूध ऊन ऊन के अलावा हम इनके गोबर के द्वारा खाद भी बना सकते हैं खाद को बेच सकते हैं और पशुओं को किसी जगह पर बांधकर उस जगह को बंजर भी बनाया जा सकता है पशुओं से काफी इनकम होती जैसे कि घर चलाया जा सकता है हम चला ही रहे हैं अपना घर पशू आराम से गाय चरा सकते हैं पशु से काफी इनकम होती है और गाँव में तो पशु सभी रखते हैं जैसे मेरे पास आठ दस पशु हैं सभी के पास मेरे पड़ोसी में भी हैं